असांजे परिवार में अगरि कोई बीमार थींदो आहे त उन्हनि खे सुबुह जो टाइम ते भत ठाहे ॾींदा आहियूं या कारे मिर्च सां फुल्को ॾींदा आहियूं उन खे कोकी वणंदी आहे त कोकी बि करे ॾींदा आहियूं मंझंदि जे टाइम ते चांवर ऐं साए दाल जी खिचड़ी उन सां गॾु तूरियूं कारे मिर्चनि में या लौंकी ॾींदा आहियूं मंझंदि जो पोइ वरी चीकू या सूफ़ु खाराईंदा आहियूं शाम जे टाइम ते उन्हनि खे सूफ़ु ॾींदा आहियूं उन खां पोइ राति जे टाइम ते दाल जो पाणी या खीर सां ब्रेड बि ॾींदा आहियूं उन्हनि खे जेको सुठो लॻंदो आहे उहो असां उन्हनि खे खाराईंदा आहियूं